मेरा मेरी ऑडर सूची से हटा हटाएँ मैंने साईं फास्ट फ़ूड रेस्टोरेंट से पीजा ऑडर किया था पर अब मुझे पीजा नहीं चाहिए और कुछ और कुछ मँगवाना है मेरे को डोसा सांभर इडली मँगवाना था पर पीजा आ गया गलती से तो मुझे ये ऑडर कैंसल करना है और दूसरा ऑडर मँगवाना है मुझे पीजा इडली सांभर डोसा ये सब ऑडर मँगवाना था आपके रेश्टोरेंट से तो आप भिजवाने का कष्ट कीजिए आपके रेश्टोरेंट में बहुत अच्छा अच्छा फ़ूड मिलता है तो मुझे ये सब मँगवाना था ऑडर करके ये सब मँगवाना था आपके रेश्टोरेंट में बहुत से आइटम्स मिलते हैं मुझे ये सब आइटम मँगवाना था आपके रेश्टोरेंट में बहुत टेस्टी टेस्टी सब मिलता है तो मुझे ये सब मँगवाना था ऑडर करके मेको इडली सांभर डोसा ये सब आपके रेश्टोरेंट से मँगवाना है तो आप मेरा ऑडर भेज दीजिए जल्द से जल्द मुझे ये ऑडर जल्दी से जल्दी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है ऑडर जल्दी से भिजवाने का कष्ट कीजिए